सर में इक टीवी मंगाया ऐ ते जेह्ड़ा मिकी मता गै शैल लग्गेआ ओह्दे बिच्च असेंगी बड़े सारे सुविधां मिली दियां न जेह्दे करी कि जियां अस उसी दिक्खना होऐ तां ओह्दी स्क्रीन असेंगी फौर के क्वलिटी प्रोवाइड करदी ऐ असें न्यूज दिक्खनी होऐ जां कोई गाना जां किश बी फिल्म बी दिक्खनी होए तां ओह् असेंगी बड़ी गै स्हेई स्क्रीन जेह्की क्लैरिटी प्रोवाइड करदी ऐ